हा में पा मां पंहिंजे टाइम में घणेई कपिड़ो त चङो ख़राब कयो मूंखे जॾहिं बि फैशन ॾिसंदी हुअसि हाणे बेलबॉटम जो फैशन आहे

कटिंग सुठ सही न थी तंहिंखां पोइ वरी दिमाग़ लॻाए लॻाए उन में जोड़ लॻायो जोड़ लॻाए करे जीअं तीअं करे मिड़ई सुठो करे ठाहे छॾियो ईअं विञायो त ज जाम कपिड़ो पर सिलाई त पर्फेक्ट थी वई इन में ऐं सिलाई कंदे महिल बसि इहे नंढियूं नंढियूं जेके बि दिक़तूं आहियूं कॾहिं टाइट थी वञणु कॾहिं फिटिंग न अचणु वरी खोलणु वरी ॿ टे दफ़ा खोलिणो पवंदो हुओ जॾहिं शुरू शुरूअ में सिखंदा हुआसीं तंहिंखां पोइ त पर्फेक्ट थी वियासीं त पोइ काई दिक़त न थी ऐं हा का दिक़त ईंदी हुई त पोइ मुंहिंजी मम्मी हूंदी हुई मुंहिंजी मम्मी खे बि सिलाई सुठी ईंदी हुई ऐं तंहिंखां पोइ मुंहिंजी भेण कॾहिं कॾहिं साहिड़ियुनि जे ग्रुप में विहंदा हुआसीं त इहे ॻाल्हियूं निकिरंदी हुयूं तंहिंखां पोइ मां जॉब में लॻियसि त जॉब में घणेई मुंहिंजियूं साहिड़ियूं अहिड़ियूं हूंदियूं हुयूं जंहिंखें बुनाई सुठी ईंदी हुई सिलाई सुठी ईंदी हुई त उन्हनि सां इन्हनि टॉपिक ते जॾहिं ॻाल्हाइणु थींदो हुओ त घणेई नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं उन्हनि मां ई सिखण जो मौक़ो मिलियो त कहिड़ी शइ जो कटिंग कीअं कजे कहिड़ी बुनाई कीअं हलंदी कहिड़ी कढ़ाई नॉट कढ़ाई पे मूंखे न ईंदी नॉट वारी पोइ उहो मां साहिड़ियुनि खां सिखियसि ऐं कुझु त कैटलोक ॾिसी करे कॾहिं किताबनि में पढ़ी करे हाणे त ॾाढियूं सुविधाऊं आहिनि हाणे त ॿार इंटरनेट ते ॾिसी करे ई सिखी वेंदा आहिनि पर तॾहिं असां पंहिंजी साहिड़ियुनि मदर खां मासीअ खां मुंहिंजी मासी बि बुनाईअ में ॾाढी एक्सपर्ट हूंदी हुई त उन खां पुछंदा हुआसीं की असांखे छा करणु घुरिजे कीअं करणु घुरिजे ईअं कंदे कंदे पंजहठि साल जा थी वियासीं